हेलो हेलो कहाँ से हो आप कहाँ बिहार में मधेपुरा डिस्ट्रिक क्या घूमना है आपको क्या चीज़ के बारे में जानना है बिहार में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित छठ पूजा है जिसको लोग बिहार को छठ पूजा के नाम से ही जानते हैं सर बिहार का दूसरा नाम है छठ पूजा और इ इस डिस्ट्रिक में क्या सभी डिस्ट्रिक में पूरे बिहार में छठ पूजा को धूम धाम से मनाया जाता हे हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है आप किस इस टाइम कार्तिक मास के समय में होता है आ नवम्बर समझ लीजिए आप नवम्बर मन्थ में कार्तिक समय में होता है छठ पूजा और बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है तीन दिन का ये पर्व होता है तीन दिन हमलोग बहुत अच्छे से धूम धाम से मनाए मानते हैं आप सभी छठ पूजा में शामिल हो जाइए यहाँ बिहार आइए तो फिर आपको पता चलेगा की छठ पूजा बिहार में कितने अच्छे से कितने प्यार से हमलोग मनाते हैं हमलोग का सबसे फेब प्यारा फेस्टिवल है छठ पूजा तीन ती तीन दिन में एक दिन तो नहाय खाय होता है जिसको हमलोग कद्दू भात भी बोलते हैं और फिर हमलोग बिना लहसन प्याज का कद्दू का सब्जी चावल ये सब खाते हैं चना का दाल रहता है ये सब खाते हैं घी में भोजन पका कर खाते हैं उसके बाद दूसरे दिन खरना पूजा होता है जिसमें जो पूजा करती है हमारी मम्मी हो या दादी हो पूरा दिन उपवास रहती है फिर शाम में पूजा होता है जिसमें खीर बनता है पूड़ी बनता है और चढ़ाया जाता है छठ भगवान को उसके बाद फिर जो जो पास रहती है जो मेरी जो भी पर्व करती है वो खाती है फिर सब घर के सभी लोग प्रसाद खाते हैं फिर दूसरे दिन हमलोग फिर शाम के दिन भर तैयारी करते हैं पकवान पूजा सब जो छठ का सूप दौरा रहता है सब सजाते हैं फिर शाम में चार पाँच बजे के आस पास हमलोग घाट जाते हैं फिर वहाँ पर पूजा होती है अर्घ्य देते हैं इस त फिर हमलोग फिर आते हैं फिर उसके सुबह में चौथे दिन सुबह में हमलोग फिर घाट पर जाते हैं चार बजे फिर हम लोग वही फिर पूजा करते हैं अर्घ्य देते हैं सब संध्या अर्घ्य होता है एक सूर्य अर्घ्य होता है सुबह के समय दोनो हमलोग सूर्य देव का ही पूजा करते हैं एक बार डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं एकबार उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं ये पर्व सूर्य भगवान के लिए ही है सूर्य देव को ही मानते हुए हमलोग ये छठ पूजा का पर्व करते हैं आपको देख आपको हाँ आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा अच्छा लगेगा खुश हो जाइएगा आप कभी टाइम निकाल कर आइए ठीक है